وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جی آپ کا استقبال ہو عاطف زمیندار کے یہاں میں عاطف بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ کا نمبر میرا کہاں سے ملا آپ کو کتنی زمین چاہیے ایک کٹھے یہاں تو آپ کو پانچ لاکھ روپے پڑے گا اس کا آپ کو زمین ملے گی پورنیہ چھوٹی مسجد کے قریب میں اور یہاں اللہ کا شکر ہے کہ پورے بازار بھی بن چکا ہے اس میں اور یہ زمین روڈ کے فرنٹ میں ہی آپ کو ملے گا اور ایک شاندار پلاٹ ہے اس میں سے آپ ایک کٹھہ زمین ضرور مل جائے گی لیکن آپ بالکل بے فکر رہیے اور ہم پہ آپ اعتبار کیے ہیں بھروسہ کیے ہیں ضرور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو زمین دلاؤں ٹھیک ہے آپ ہمارے آفس میں آئیے چھوٹی مسجد کے جسٹ سامنے ہی میری آفس ہے وہاں آپ آئیے اس کے بعد یہاں آ کرکے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے آپ